ہاں ہیلو وعلیکم السّلام ٹھیک ہے الحمدُ لِلّہ جی جی آپ کون کتاب کتاب چاہیے تھی اچھا کس بارے میں اچھا اچھا ہاں اس لائبریری میں آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ کوانٹیٹیو ایپٹیٹیو آر اس اکروال کی ہے اور جو ہے ہاں اور جو ہے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں لائبریری میں کتابیں بھری پڑی اور یہاں پہ آپ باقاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں جو ہے اے سی وغیرہ کا ایک دم انتظام ہے ٹھنڈے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہوں جی جی کتابیں تو ہیں جب لائبریری ہے تو وہاں کتاب تو ہوں گی ہی نہیں نہیں لائبریری کس لیے لائبریری جو ہے کتابوں کے کوئی کہتے ہیں نا تو آپ کتاب نہیں ہوگی لائبریری میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہوں لائبریری کی اوپنگ ٹائم جو ہے صبح دس سے رات ا گیارہ بجے تک جی اور بھی ہاں جی ہاں ایشو کرا سکتے ہیں لیکن اس کا چارج لگتا ہے جو ہے ہر کتاب کا جو ہے چارج متعین ہے جو وہ کیٹیگری وائز رکھی ہے جیسی کتاب ہے اس کی اسی حساب سے ارے زیادہ سے زیادہ دس روپیہ پندرہ روپیہ بیس روپیہ یہی ہوگا زیادہ تھوڑی نا ہے ہوں ہاں ٹھیک جی ضرور آئیے